बिबारखौ दरखंआव गायबाथ' नायनोबो मोजां नुखायो बेनिखायनो गलाप बिबार गेन्दा बिबार जबा बिबार बबेबा फिफांआ बार' मास बिबार बारग्रा बबेबा बोथोरावल' बारग्रा फिफांफोरखौ गायनाय जायो दरखंनि बिबार थायोब्ला गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो बे बिबाराव सिखिरिफोर बिरनानै बाफैयो बे सिखिरिफोरखौ नायनानै सिखिरिनि मोसानायखौ नुनानै मोजां मोनो गोसोफ्रा फिथाय सामथाय फिफां लाइफां गायनानै मैगं थाइगं गायनानै जों जायो खान्थाल थाइजौ थालिर आनारस खुसेर बायदि फिफांफोरखौ जों नआवनो गायनानै मोनजायो बोथोरनि फिफांखौ बोथोराव गायो बोथोरनि मैगंखौ बोथोराव गायनानै जों जायो नखरनि फिफां लाइफांनि मैगं थाइगंआ हासार मोसौ खिनि हासारजों गायनायखाय जों मोजाङै मोजां गायनानै गोथाव मोनजायो बाजाराव फायखारिफोरनि मैगंफोरा गासैबो इउरिया हासार होनानै गायनायखाय जों बेफोरखौ जाला बिनिखायनो आं नआवनो फिफां लाइफांबो गायो मैगं थाइगंबो गायनानै जानो मोजां मोनो बाजारनि इउरियानि मैगं इउरियानि माइरं इउरियानि फिथाय सामथाय बेफोरखौ जों बायनानै जानायनिफ्राय जाहाथे गोजोनाव थानो हायो बेनिखायनो आं नआवनो बिबारजों लोगोसे मैगं थाइगं फिथाय सामथाय बेफोरखौ गायो